दाउ बोरमा हांसो मोसौ लायो जोङो नाम दोनो मानसि गोमोन जायो आरो जों इखौनो आबाद खालामनानै फिनानै आदार बायदि मैया होनानै जोङो खामायो रां फाननानै इजोंनो न'खर बेङो जों आरो सोलियो इफोरबायदिनो सोलिनानै जों बायदि मैया सबखोबो फिनानै जुनारफोरखौ इफोरबायदिनो लानानै रांफोरखो जों फाननानै खामायो गासिखोबो जुनारफोरखौ लानानै बेबायदिनो बायदिमैयाफोरखो फिनानै जोङो गासैखोबो फाननानै रां खामायो बोरमा दाउफोरा मानसिजो गोमोन जायो एबा फियो जोङो गासिबो मानसिजो जुनारा गोमोन जायो आरो फिनायफ्रा इफोरबायदि जों लानानै रां खामायो फाननानै जोङो बोरमा दाउ अमा हांसोफोरखौ जोङो फिनानै रां खामायो फाननानै बेफोरबायदि लानानै जोङो खामायो आरो बेनो जोंनि आबाद मावनाया दाउ अमा बोरमा मोसौ लानानै जोङो इफोरबायदिनो रां खामायो आरो फिनानै जों